मैं एक ट्रेन का वर्णन करना चाह रहा हूँ इस ट्रेन का नाम है नर्मदा एक्सप्रेस जो कि इंदौर से चलकर बिलासपुर जाती है यह यात्रियों के लिए बहुत मददगार ट्रेन है क्योंकि यह ट्रेन इंदौर से बिलासपुर वेल मंडल में एक ही ट्रेन का उपयोग होता है जो कि यही ट्रेन है और यात्रियों की हमेशा इस में सामान वतन कुलित और अन्य डिब्बे के प्रयोग में अपनी यात्रियां करते हैं और जैसे कि मैं और भी रेलगाड़ी में चढ़ा हूँ और बहुत सारी जगह यात्रा किया हूँ जैसे पंजाब से भोपाल भोपाल से जबलपुर जबलपुर से इंदौर और अन्य जगह यात्रिया किया हूँ